गर्मीमे बिजली कटला सॅं हमरा आरके बहुत परशानी हो जाइए एहि दुआरे घंटा घंटा दू दू घंटा कटल रहि जाइ हइ से गरम से हमरा आरके मोन ब्याकुल हो होइ लगैया तऽ बेना ओ ताड़बला बेना खोजने घुरली कीनिकऽ अनली ओहिसे हाबा लगेली आओर ठण्ढाके मौसममे तऽ बिजली रहैया रातिकऽ बत्ती जलबै छी इजोतमे रहै छी कटियो गेल दिनकऽ कटियो गेल तऽ ओत्तेक नहि प्रभाव पड़ल जे ठण्ढा मौसम हइ एहि लऽ कऽ सिरिफ बत्ती से मतलब रखली जे रातिकऽ बत्ती जललै हमसब खाना खेलहुॅं खाना बनेलक खाना खेलहुॅं आओर इजोतमे सुतली गरमीमे बहुत एतने परशानी यऽ जे लाइन गुप्त रहैया तऽ गरम से हाल खराब हुअ लगैया आ दौड़ कऽ गाछ लङ्ग दौड़ कऽ कनहु दौड़ कऽ कनहु तऽ कोनो गमछा हौँकली तऽ कोनो बेना हौँकली एहि तरहके परशानी हमरा सबके बिजली से आओर मौसम से रहैया

पानि अभी जल नल चलैया तऽ कभी कभी खराब भऽ जाइया तऽ ड्रम मे भरिकऽ रखली अब दू दू दिन एकक दिन बन्द रहल तऽ ड्रममे से पानि निकालि निकालि निकालि निकालि खर्च केली तहन ठीक भेल तऽ फेन ड्राम भरली नहेनाइ धोनाइ इसब से होइया बिजलीके लऽ कऽ ई सुविधा यऽ

आओर परशानी तो जेठ अखाढ़ बैसाख तक धूपके गर्मी रहय हय ओइ लऽ कऽ बहुत परशानी रहैयऽ